मध्य प्रदेश में जो वंचित या फिर उपेक्षित जो समुदाय है उनको सरकार अपनी ओर से तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़ावा देती है जैसे उनको एस्कॉलरसिप देती है और कई कई तरीकों से उनका मनोबल ऊंचा करती है पर होता क्या है कि जो छोटी समाज के लोग है जो छोटे हैं तो उनको सरकार के जो भी है लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता वहाँ तक उनका लाभ पहुँच ही नहीं पाता है तो ऐसा होना चाहिए कि उनको एस्कॉलरसिप के जरिए या फिर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए उनके उच्च शिक्षा के लेके क्योंकि छोटे समाज के है तो क्या संविधान में छोटे वर्ग है उनको भी उचित शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है सभी को बराबर का हक इसलिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ऊंच नीच के जो भेदभाव उनको दूर करना चाहिए सरकार को वह सबसे पहले और सरकारी